नृत्य लोगों के सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है नृत्य से हम बहुत तरीकों से नृत्य करने से हम लोग न स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं खुश हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हम नृत्य करते हैं और लोग हमारी फिर प्रशंसा करते हैं उस प्रशंसा से हम खुश हो के और अच्छा नृत्य करते हैं तो इससे क्या होता है हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता है जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग नृत्य लगातार करते हैं वो लोग ज़्यादा स्वस्थ और हेल्थी रहते है और उनको न ज़्यादा आने जाने में उछल कूद करने में ज़्यादा वो टाइम नहीं लगता तो नृत्य बहुत ज़्यादा जरुरी है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है इससे हम अपने दिनभर उछल खुद करके नित्य करके अपने आप को खुश रख सकते हैं औ खुशी नृत्य से ही मिलती है नृत्य का अनुभव कैसे करते हैं नृत्य का अनुभव जब हम नृत्य करते हैं तो लोग हमारे तारीफे़ करते हैं हम स्वस्थ रहते हैं हम अच्छा नृत्य करते हैं तो लोग हमारे लिए ताली तालियाँ बजाते हैं और उससे हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं और फिर हम और अच्छा नृत्य करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है